जों फिफां गायनायावथ' हा बाहायनाया माने जोंनि हाया जेरैबायदि बे हायावनो जों गाइयो माने हा दस्रा हा होनाय मा होनाय बा मा गैया बारियावनो जेन'बा जोङो फुल गायबाय फुल गायनायाव जोङो जेन'बा हासार गुन्दै गोबोरखि हासारनि गुन्दैखौ जोङो हाखर जावनानै होनानै आराम हाखराव जोङो हाखौ हाजों जोङो बे हासार खिजों हासार गुन्दैजों मिसायनानै आराम खालामनानै हाखौ सिफ्रुनानै जों गाइयो आरो दा बेबादिनो गाइयो ओमफ्राय बेबादि गायनायावनो जोङो जिखि फिफां गाइया जायो आरो बिजोंनो जोङो हासार होनायजों बिजोंनो फिफाङा मोजां जाबोयो जायखि जाया जेन'बा फुल गायबाबो जोङो बेबादिनो खालामो आरो जिखुनु फिफां जेन'बा थायजौ खान्थाल फुलिफोर गाइयोबाबो जोङो एसे बेबादिनो जोङो हाया सोरनाबा बालासिया थायो सोरनाबा मा होनो हास्राव हा सोरनाबा हामा हा थायो दा जिखि हायानो जाया मानो बे गायनाय समाव हासारखौ सिफ्रुनानै आराम होयोबा फिफांफ्रा मोजां जायो आरो दा जोङो बेबादिनो गाइयो जेरै पुल गायबाबो बिदिनो फिफां लाइफां गायबाबो बिदिनो जों जेन'बा मेगं थायगं लाय लाफा जोङो गाइयोब्लाबो हालेवखांनायनि उनाव जोङो सास मोनसे जाखांनायनि उनावहायनो जोङो गोबोरखि गुन्दै हासारखि दाखोर दाला गारथुमनायनि हा खि जों बेफोरखौ सारलानानै होयोबा जोङो मानि रासायनिक हासार होनाङा जोंनि जेरै दाखोर दोनथुमनाय मानाय बेफोरखौबो जोङो सावनानै दोनोबा बेबो मोजां हासार जायो आरो गोबोरखि दङब्ला गोबोरखि गुन्दै मा गुन्दै गोबोरखिखौ दोनथुमनानै जोङो मोनसे जायगायाव हाखर खुरनानै ज' गारथुमनानै दोनोब्ला बेयो बिराथ मोजां हासार जायो आरो बेखौनो जोङो जिखि फिफां गाइया जोङो मेगं फोनायफ्रावबो मेगं गायनायफ्रावबो जोङो लाय लाफा जिखुनु मेगं गाइया मानो जोगोनार खुमब्रा जिखि गाइया मानो जोङो बाहाय हालेवखांनायनि सास जानायनि उनावहाय जोङो हासारखौ सारलानानै रानलानानै होनांगौ आरो फेन्नानै अब्लानो जोंनि मेगं थायगंफ्रा जायैयानो खुनु गैया जाखायो आरो दा जों बेबादि बाहायो आरो जेरै जोगोनार खुमब्रा बेगर गाइयोबाबो जोङो मोनसे जायगायाव जोङो हाखर आराम खुरनानै जेराव जों गायगोन बाव हाखर खुरनानै जोङो हाफोर हा खि जेरै दाखोर दालानि सावनाय हांगार हांला आरो गोबोरखि गुन्दै दंबा गोबोरखि गुन्दै गोबोरखि गुन्दै मा गुन्दै होनानै जोङो आराम खालामनो हायो बेखौ फबनानै जोङो आरामसे सायाव बेगरखौ गायदो बेगरखौ गायनानै जोङो फबनानै आराम दोनदो होमबानो आराम खिलिबोयो आरो मोजां फिफां जाबोबाय सेरहा जाबोबाय बिदिनो जोङो सेरहा जाबोनानै जोङो आराम फिफांखौ जोथोन खालामनानै जोङो मानला होनो थाखाय फिफां जेन'बा जोगोनारफोरनोथ' मानलानो बुसथु नांगौ नालाय जेंसिफोर गारखोनानै होबाय जोङो जेंसि थुनानै होबाय सां बानायनानै होबाय जों बेबादि गाइयो आरो होमबानो जोङो खुनु खेथि बा खुनु फिफां लायफाङानो जायै गैया जों बेबादि बाहायो आरो जोङो जेब्बो हासार बाहाया जों रासायनिक थासायनिक हासार बाहाया आंथ' बेखौ जेब्बो बाहायनाय जाया खालि आङो मेगं गायनोब्ला जिखि फिफां गाइया मानो गोबोरखि गुन्दै आरो बिदिनो दाखोर दाला गारनायफोरखौ फिफां बिलाय सिबनाय मानाय बिलायफोरखौ आङो मोनसे जायगायावनो ज' गारनानै फेसेवो आरो बे फेसेवनाय हाखौनो आङो सारलानानै होयो आरो माब्लाबा माब्लाबा गोबोरखि गैयाब्लाबो सारलानानै होयो